तो खाना बनाने से पहले मैं जैसे अगर मैं सब्ज़ी बना रही हूँ तो मुझे जो सब जो सब्ज़ी बना रही हूँ उस वो सब्ज़ी काट कर रखती हूँ उसमें जैसे मसाला कूट के डालूँगी तो धनिया मिर्ची और अदरक लहसुन हैं उसको कूटके उसका पेस्ट बनाके रखती हूँ प्याज़ वगैरह का और अगर मैं रोटी बना रही हूँ या पराठे बना रही हूँ तो उस हिसाब से फिर मैं आटा वगैरह गूँद के तवा वगैरह साफ़ करके और ऐसे ही चीज़े मैं रेडी रखती हूँ खाना बनाने से पहले